जी मैम बोली जी हमर समस्या ई रहलक कि किछु दिन पहिले सीतामढ़ीमे ही हम कोचिङ्गमे पढ़ैत छी हमर नाम सुधीर चन्द्र भेल हमर पिताजीके नाम राम सूरत महतो भेल आओर हम भाकर गाम छै ओहिमे नरइ टोलाके वासी छी तऽ किछु दिन पहिले हम सीतामढ़ीमे बट हमेशा पढ़ै जाइत छी तऽ कोचिङ्गके बाहर हम अपन बाइक लगैले रहली हँ आ बाइक हमरा एक दिन कोचिङ्गके इर्द गाएब हो गेल तऽ ओकर हम रिपोर्ट लिखाबै गेल रहली हँ तब रिपोर्ट लिखबा देले छी ओकर कोनो सुनबाइ उनबाइ नहि हो रहलै हँ पता नहि चल रहलैया कि की भेल नहि भेल ओहिके बारेमे हमरा बात करैके रहलक हँ हमर तऽ बाइक चोरी होला सात दिन हो गेल सात दिन पहिले हमर गाड़ी चोरी भेल रहै हमर गाड़ीके नम्बर जे रहै गाड़ी गाड़ीके जे नम्बर रहै ओ बी आर जीरो सिक्स एट ए नवासी सतासी हमर गाड़ीके नम्बर रहै जेकरा हम पूरा जे लिखके दरखास्तमे हम देले रही की हँ गाड़ीके नम्बर की हइ कहाँ से नम्बर कहाँ से हमरा चोरी भेल की भेल सभ रिपोर्टमे हम देले रही लेकिन अभी तक हमरा ओहिके सुनबाइ नहि हो रहल हँ कि पता नहि चल रहल हइ ओहिके लेल हम अहाँकेँ कहलक कि बड़ी अधिकारी आगे कम्प्लेन कऽ फोरवार्ड करैके लेल कि कनि तेजी से काम करैके हमरा बाइक खोजे मिल जायत जे कोचिङ्ग जाइमे हमरा बहुत दिक्कत होइया पढ़ै लिखैमे जाइमे मेम ओहे अहाँ देखती कि हमर काम केनाहो जल्दीसँ जल्दी होए हमर सभ जाइत छी तऽ हमर सभक बात तना सुनल नहि जाइया कहैकि जब भी जाइत छी तऽ कहैया कि काल्हि गेल रही परसुओ गेल रही तऽ कहैया कि से मिल जाएगा तो बता देङ्गे मिल जायेगा तो बता देङ्गे तऽ हम अहाँ से हमरा निवेदन हइ कि बाइकके जल्दीसँ जल्दी खोजबाबैके कोशिश करू मेम अहाँकेँ की कहैत छी अहाँकेँ कतेक दिनमे हमरा लगभग हमर बाइक हमरा मिल जायत अहाँकेँ नम्बर हमरा पास नहि ने रहलक मैडम जी कि हम वहाँ पर तीन चारि दिन जब गेली चारि पाँच दिन जब कोइ उपाय नहि देल तऽ हम एहि बगलेमे हमरा जे एगो दोस्त लागत हुनका से हम कहलियै तऽ ओ सारा बात कहलक कि जब निचाँ बला कोइ पदाधिकारी नहि सुन रहा है तऽ ओ आगे बात करनेके लिये तऽ हुनकरे से हम अहाँकेँ नम्बर लेली फेर हम अहाँकेँ ओ जे रहै से व्हाट्सअप कऽ देली सारा की की हमरा साथ समस्या भेल रहै हँ तऽ हम थाना पर गेल रही लेकिन थाना पर कोइ उपाय नहि अहाँसँ हम मिलैके चाहली लेकिन कहलक कि अखन मैडम जी नहि छथिन तब हमरा अहाँकेँ मुलाकात नहि हो गेल तऽ नम्बर अहाँक भेजली हँ अहाँ हमरा जितना जल्दीसँ जल्दी हो सके ओ खोजबाबैके कोशिश करू